जीवनमे हमरा सबक भेटल रहलै गाँवमे पढ़ैत रहली विषय सब पढ़ाइ नहि होइत रहलै गाँवमे आठ क्लास तकले पढ़ली वहाँके पढ़ाइ उढ़ाइ ओतेक अच्छा नहि रहलै एहिके लेल शहरमे अएली शहरमे हइ तऽ सब विषय पढ़ाइ होइ छै एहिमे अच्छा लगै छै वहाँके बेबस्था भी बढ़िआँ रहै छै सबके आबैके चाही सबके सबपर धिआन देबैके चाही पढ़ाइ ईसबपर हमनी सबके सबक भेटलऽ रहलै काहे इंग्लिश साइन्स ईसब बढ़िआँसँ गाँवमे पढ़ाइ नहि होइ छै गाँवके इसकुल सबपर ओतेक धिआन नहि रहै छै एहिके लेल शहरमे अएली शहरके वातावरणसब बढ़िआँ हइ